جی نمشکار میں یونیورسل ڈرائی کلینر سے بات کر رہا ہوں بتائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی جی جی جی ارے واہ واہ کپڑے جی جی جی ایک پجامہ ہے سر سب سے پہلے تو میں معافی چاہوں گا آپ کو اس طرح کی اسویدھا ہوئی ہماری طرف سے تو ایک بار آپ کو جب آپ یہاں پہ ڈرائی کلین کے لیے دے کے گئے تھے تو آپ کو ایک رسیٹ دی گئی ہوگی اس میں سے اب ایک بار مجھے دیکھ کے بتا دیجیے کس تاریخ کو آپ دے کے گئے تھے تو میں اپنے اسٹاف سے بات کر کے چیک کرا لیتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو ایک بار آپ تاریخ بتائیں گے مجھے جی

جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو اس طریقے کی پریشانی ہوئی حالانکہ اسٹاف دکان کا بتا رہا تھا کہ کچھ کپڑے وہاں پہ ملے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے نا کہ کپڑوں کے اوپر سے ٹیگ ہٹ جاتا ہے تو اتنے کپڑے ہوتے ہیں اتنے کپڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ملانا کہاں سے کیا آڈر آیا تھا تو آپ مجھے ایک دن کا وقت دیجیے میں اپنے اسٹاف سے بات کر کے بتاتا ہوں جو جو کپڑے ہیں وہ ہم نے سب الگ رکھے ہوئے ہیں تاکہ اگر کسی کا بھی ہو تین چار کپڑے اس طریقے کے ملے تھے تو میں ایک بار چیک کرا لیتا ہوں اور میں یہی آپ کا یہی نمبر نوٹ کر لیتا ہوں میں آپ کو اسی پہ کال بیک کر کے بتا دوں گا اگر آپ ایک پجامہ آپ اگر ایک بار رنگ بتا سکتے ہیں مجھے کس رنگ کے تھے تو وائٹ کلر والا مسنگ ہے آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے ایک دن کا سمے دیجیے میں دکان کے اسٹاف سے بات کر کے

اوکے اوکے تو یعنی ایک پجامہ اور دو پلو کور مسنگ ہے تو میں ایک بار وہ چیک کرا لیتا ہوں اور آپ مجھے ایک دن کا سمے دیجیے میں اسٹاف سے بات کر کے آپ کو اسی نمبر پہ کال بیک کرتا ہوں اور میں دوبارہ معافی چاہوں گا آپ کو ہماری یہاں سے اس طرح کی پریشانی ہوئی اور ہم آگے کوشش کریں گے ایسا دوبارہ کبھی نہ ہو تھینک یو سر تھینک یو